मेरे जीवन में हम बच्चों को मैं पढ़ा लिखा कर बहुत अच्छा बनाना चाहती हूँ मेरे दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे पढ़ लिख कर खुद का भविष्य और अपने भारत देश का नाम रौशन करें और उनके साथ साथ मम्मी पापा का भी नाम रोशन करें और बच्चों को माँ बाप की सेवा भी करनी चाहिए तो दोनों बच्चों ने अच्छा पढ़ना चाहिए खूब पढ़ाई करना चाहिए और अपने भविष्य को आगे बढ़ाना चाहिए यही मेरी इच्छा है और यही महत्व है मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्त्व शिक्षा का है और शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है अपने भारत देश में शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत ही ज़रूरी है तो बच्चों को ये सब चीज़ें रहना चाहिए